आंनि उन्दै समनि गोसोखांथिया बेनोदि गोदो जोङो उन्दै समाव बल गेलेनो मोजां मोनोमोन आरो बै समाव बल गैयामोन बेनि थाखायनो जोङो बिफाङाव थानाय नारें फिथाइखौनो बल हिसाबै जोङो बेखौ जोयोमोन आरो जोङो बेखौ जोनानै बेबायदि गोजोननाय मोनोमोनदि जाहाथे इयुनाव बलफोरखौबो जोङो गेलेनानै जाहाथे सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो बेखौ जोङो गोदो उन्दै समाव सानोमोन नाथाय माखासे आंखालथिफोरनि थाखाय जोङो बेफोरखौ गाहामै गेलेबोनो हायाख्सै दा आङो गेलेनायखौनो गोदो उन्दै समाव गोबां मोजां मोनोमोन